हमारे घर पर समाचार पत्र आता है लेकिन हम उसे पढ़ सकते हैं और मुझे वह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसको पढ़ने से हमें आस पास के होती हुई सारी जानकारी पता चलती है जैसे कि बाहर के देशों में क्या हुआ है हमारे देश में क्या हुआ है हमारी जो सिटी है हमारा जो स्टेट है उसके अंदर क्या हुआ है हमें सब के बारे में नॉलेज होती है इसका ज्ञान मिलता है हमें और वैसे तो मुझे पढ़ना आता है लेकिन मेरी मैं ये प्रेफर करती हूँ कि हम जो समाचार पत्र हैं तो वो चाहे हमें पढ़ना आता हो लेकिन हम हमारा जो समाचार पत्र है वो हम घर में छोटे बच्चों से पढ़वाएं क्योंकि अगर वो हमें पढ़ कर सुनाएंगे तो सब से पहले तो उनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी रीडिंग स्किल्स अच्छी होना मतलब वो किसी भी चीज़ को आसानी से पढ़ पाएंगे उनकी आदत अच्छी होगी दूसरा उनको हमारे यहाँ पर हो रही सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे से होगी और उनको हर चीज़ का ज्ञान भी होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है और यो जो भी छोटी छोटी नॉलेज है अगर वह आगे किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर भी उन छोटे बच्चों के लिए ये काम आएगी तो मैं तो छोटे बच्चों से ही पढ़वाती हूँ ये और उनको भी अब रुचि होने लग गई है इसे पढ़ने के अंदर वो ख़ुद रोज़ सुबह सुबह उठ कर और आते हैं और बोलते हैं कि आज तो न्यूज़ पेपर हमें ही पढ़ना है मतलब समाचार पत्र हमें ही पढ़ना है तो समाचार पत्र जो है उसके अंदर ख़ुद के अंदर इतना ज्ञान होता है के अगर हम उसे पढ़ें या फिर हम किसी और से उसे पढ़वाएं तो फिर क्या होता है ना कि हमारी तो नॉलेज बढ़ती ही बढ़ती है हमें तो ज्ञान मिलता ही मिलता है साथ में बच्चों की रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है और उनको काफ़ी तरह के अलग अलग समाचार भी पता चलते हैं कि देश में क्या हो रहा है और उनकी नॉलेज बढ़ती उनको पता तो रहे कि आज वही जो है युवा देश के वही आगे कुछ करेंगे तो उनको देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए